साबायखर बे सोंलुखौ नोंथाङा आंखौ सोंनायाव जोबोद मोजां मोनदों आर्मि साख्रियाव आङो गिबि गिबि आं नाइनटिन नाइनटि फाइभआव हाबदोंमोन आर्मियाव थांनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आं जिहैथु सासे आर्मि ख्लार्कनि एक्सपिरियेन्सखौ आं जिस्नि बोसोर साख्रि मावनानै आं फैदों पेनसन फैदों दायो आर्मि साखरिखौ मावनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों मानोना आर्मियाव बयबो हारिनि बयबो बर' हारसा मुस्लिम ख्रिस्तियान गासैबो ज' धोरोमानो आर्मिनो रावजोंबो माने जोबोद खौसेथि जानानै माने गोसो मोदोम जिउ होनानै हादोरनि थाखाय नांनांगौ जायो माने जोंनि दिउटियानो जादों मा जोंनि हादोरखौ बासायनाय हादोरखौ बासायनानै बासायनायजों लोगोसेनो बे हादोराव थानाय जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोराबो रैखाथि मोनो ओंखायनो माने आं उन्दैनिफ्रायनो आर्मियावनो थांगोन सान्नानै माने मोन्नोबो हादों साख्रिखौ आर्मिनि साख्रिखौ मोन्नो हादों बेबायदियैनो माने आं जिस्नि बोसोर साख्रि खेरानि ख्लार्कआव मावनानै आङो न'आव फैयो आरो जोबोद जोबोद मोजां आं खमसे खम खाफाल गोनां नाइनटिन नाइनथिनाइन आर्मिनि जोंनि भारत हादराव पाकिस्तानजों जुद्ध' जादोंमोन्ना बेयाव आं पार्टिसिपेट खालामनो मोजां मोनदों आं गावखौनो गाव आं खाफाल गोनां होन्नानै आं सान्नानै लायो मानोना जोंनि आसाम हादोरआव साथाम दंमोन जोंनि जिस्नि गोरवाल राइफोल्स होन्ना बुङो जिस्नि गोरवाल राइफोल्सआव जोङो आङो भर्ति जादोंमोन बिथां गलाघातनि सासे आंनि अफिसार लोगो दंमोन खेपटेन जिन्तु गगोइ साहाब आरो सासे खुकमेन दङमोन दमबुरु बायथक आरो आं कम्पानि ख्लार्क जानो सामाव खानो जों साथामदों इसे मोजाङै सोमोन्दो थालायनानै बे जुद्ध'आव थांनो मोनदोंमोन खाफाल गाज्रि बिथाङा खेपटेन जिन्तु गगोइया बिथां माने जुद्ध'सालियावनो अबथिरा माने गावथारजानांगौ जादों पाकिस्तानि सुत्र'नि आखाइदों आरो जोंबो गोसो मोदोमै जिउ होन्नानै इसोरनि अन्नायावनो जों दावहा थिलिनिफ्राय बारग' बोनो बारगनानै फैनो हादों बास आरो मा होनबावनो आङो माने बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय थेंखइउ थेंखइउ भेरि माच